साढ़ियां जमीनां गै अपनियां बड़ियां न ते असेंगी गार्डन बनाने दी अग्गैं पिच्छें जरूरत गै निं पौंदी अस अपनी गै जमीना दे बिच्च बनाई लैन्ने होन्ने क्युंकि साढ़ी जमीनां बड़ियां बड्डियां बड्डियां खेत्तर होंदे ते बड़े शैल गेदे साफ सुथरे गेदे साफ सुथरे होंदे ते अस उत्थें गै बनाने उत्थें गै पार्क बनाने उत्थें गै अस सब्जियां लान्ने होन्ने शैल शैल गेदियां ते जिन्नियां बी सब्जियां होंदियां असैं मूलियां बी लाई दियां होंदियां धनियां बी लाए दा होंदा बीह्न बी मूलियां बी लाई दियां होंदियां आल्लू बी लाए दे होंदे गोबी बी लाए दा होंदा फल फ्रूट जिन्ने बी बूह्टे होंदे लाए दे असैं अम्बे दे लाए दे सेब दे लाए दे अमरूदे दे लाए दे अंगूरे दा लाए दे किन्नू दे लाए दे जिन्ने बी फ्रूट हैन असैं सारे अपने बगीचे दे बिच्च गै लाए दे असैं बाह्र अग्गें पिच्छें जाने दी जरूरत निं पौंदी ऐ ते केईयें लोकें दे जमीना नेईं होन ते उंदै कोट्ठै पर दिक्खो निक्के निक्के निक्के डब्बे लेईयै ते अपने गै कोट्ठै पर शैल निक्के निक्के फुल शुल लाने बास्तै पार्क बनाए दे होंदे शैल गेदे कि उनैं डब्बे लाए दे होंदे जेह्ड़े उंदे बिच्च गै फुल लाए दे होंदे कि उंदे बी इ'यां कोट्ठे न जेह्ड़े ओह् शैल इ'यां पार्क आह्ंगर लेक्खा लग्गन साढ़ै जेह्ड़े जमीनां नै जित्थें असैं अपने पार्क बनाए दे होंदे साढ़ै पानी बड़ा शैल ऐ उत्थें गै असैं मोटरां होंदियां लाई दियां लोकें गी बचैरें गी बाह्र जाना पौंदा कुसै कुसै दै घरा दा मंगनें गी जां पाईप लाने गी त असें अपनी गै जमीना दे बिच्च पानी ऐ शैल रक्खे दा की के असैं सब्जियां सुब्जियां लानियां होंदियां ते जेह्ड़ा पानी ऐ साह्नू कोल गै लब्भिया ते असैं इन्नियां सब्जियां लाई दियां होंदियां ते असैं अग्गैं पिच्छें जाने दी जरूरत गै निं पौंदी ऐ साढ़ै कश अपनै घर गवां रक्खी दियां होंदियां ते जरसी गवां रक्खी दियां उंदा अस दुध्द बी लैन्ने बेचने बी होन्ने अस उंदा दुध्दा असैं उनेंगी लाग्गां बी लाई दियां होंदियां उंदा देहीं बी लान्ने पनीर बी बनाने ते अस पनीर बेचने बी होन्ने अग्गें कि साह्नू द'ऊं पैसे लब्भी जान जेह्ड़े असैं जेह्ड़ा असैं अपनें बच्चें दा खर्चा होई जा ते असैं अपने घरा दे शटाला बी अपने खेत्तरा च होंदा लाए दा शटाला बी लाए दा होंदा कि चलो शटाला होऐ ते शैल अपने घरा दा गै असेंगी डंगरें दा होई जा असैं मती जरूरत गै निं पौंदी अगूं पिच्छूं लैने दी खल पत्तरी होऐ जेह्ड़ी पहाड़ा होंदा ओह् असैं अपने गै घरा दा अस बजारा उऐ लैना पौंदा ऐ कि साढ़ा कम्म गै इयै अस ते कोई नौकर चाक्कर लोग ते हैं निं ऐं बचैरे कि अस बड़े नौकरा नै त असैं तनखाईयां थ्होंनियां ते असैं जेह्ड़ा बी जमीना दा कम्म होऐ अस आपूं गै अपनै सिरा परा क'ड्डने होने असैं अग्गें पिच्छें जाने दी जरूरत गै निं पौंदी अस शैल शैल फुल बी लान्ने होन्ने ते फुल लाईयै फिर अस उनेंगी शैल हैल शैल पान्ने जां मिट्टी बी शैल साफ गेदी पान्ने कि फुल साढ़े शैल बड्डे फुल होन जिन्ने शैल फुल होन जां जिन्ने बड्डे शैल होन साफ गेदे इन्ने शैल बिकदे ते थोह्ड़े पैसे बी नोहाड़े लब्भी जंदे कि साढ़े अपने खर्चे होई जान दुध्द असैं अपनै घरा दा गै होई जंदा असैं ओह्दियां लाग्गां बी लाई दियां नै ते पनीर बी बनाने लाग्गां असैं लाई दियां चल थोह्ड़ा मता बेच्ची ओड़ने कि चलो ओह्दा बी खर्चा लब्भी जंदा पनीर होंदा असें ओह् बी बनाने अपने घरा दा ते बीह्न असैं लाए दा होंदा मुल्ख कि जित्थें पंज सत्त कुड़ियां जनानियां होन बैट्ठी दियां ते किम्ब लाए दे होंदे असै अपनै बूह्टे फिर अस उनेंगी किम्बें गी शैल सारियां बौह्नियां कट्ठियां होयै फिर अस उनें शिल्लनियां ते बनानियां बनूनियां ते बीऽ नाह्ड़े च शैल पौंदा पूतना ओह् धनियां पौंदा पालक पौंदा शैल लून मर्च पाईयै सारियां खन्नियां उत्थें पार्का बिच्च बेहियै ते फिर असें बड़ा मजा आंदा बैठियै जित्थें पंज सत्त कुड़ियां बेही जान ते सारियां मीं आखदियां तेरा पार्क बड़ा शैल ऐ ते क्युंकि में सफाई गै बड़ी शैल रक्खनी होन्नी ते मिगी सफाई दा इ'यां बी बड़ा शौंक ऐ जित्थें सफाई होऐ ते मिगी शैल लगदा क्युंकि में सफाई करदी गै रौह्न्नी पार्क होऐ जां घर होऐ मिगी सफाई गै लोड़दा होर कक्ख निं ते मेरियां स्हेलियां आखदियां तेरा पार्क बड़ा शैल ऐ ते अ'ऊं आखनी तुस बी अपनी पार्क इ'यां गै बनाओ शैल करियै सारियां गै अपना साफ सुथरा बनाओ ते केईयैं बचैरियां जमीनां गै निं होंदियां शैह्रैं च रौंह्दियां ते ओह् केह् करदियां निक्की निक्की निक्की इ'यां डब्बे लैंदियां जा किश बी लैंदियां ते ओह् अपनै कोट्ठै पर लैंदियां शैल फुल लाई ओड़दियां ते केईं होंदे ते बीह्न बी लाई ओड़दियां पूतना बी राह्दियां धनियां बी राह्दियां ताकि चलो होर किश निं सब्जियें च पाने जोगड़ा इन्ना बी बड़ा होई जंदा ते अपनै इत्थें सारियां लांदियां शैल गेदा इ'यां साफ सुथरा अपनै कोट्ठै काट्ठै पर लाई ओड़दियां ते में उनेंगी आखना तुस बी पार्क बना करो कुदै जमीन नेईं होऐ कुदै जम्मू बिच्च जमीनां घट्ट गै होंदियां चलो अग्गैं पिच्छै जगा लेईयै बंदा अपनै मकान बनांदा ते उंत्थें थोह्ड़ी जमीन खरीद दा उत्थें गै पार्क बनाओ कश अपनै कुतै पानी शानी रक्खी लैंदा लाई लैंदा नलका लोआई लैंदा कोई ते इक सब्जियां लानियां बी खबरै केह् न हून अस ग्राईं लोग निं लाई सकदे शैह्रु ऐं कुत्थें लानियां साढ़ै इक लोकैं दै बांदर गै बड़े होए दे जेह्ड़ियां सब्जियां लाह्गे ते उऐ बस बांदर गै खराब करी ओड़दे पैह्लैं बांदर गै बड़े न साढ़ै इत्थें फिर असैं ओहे डक्कनै पौंदियां नै बाशन देने पौंदी ताकि जेह्ड़ी साढ़ी सब्जी होंदी ओह् उंदै कोला बचियै रवै ते बांदर इन्ने होन ते फिर ओह् शड्डदे गै कक्ख निं खराब करी ओड़दे पुट्टी पुट्टियै सुट्टी ओड़दे अस किन्ना गै उनेंई कड्डचै चौह्बी घैंटे जद दिक्खो ते खेतरै च जाच्चै जां उनें कडदे रौह्ने आं कडदे रौह्ने आं होई गै मुल्ख गेदे नै बड़ा चक्कर बनदा असैं इनैं बांदरैं जंदे गै निं हैन इत्थूं ते सब्जियां लाना बड़ा मुशकल होंदा असें ते असैं इन्ने बूह्टे लाए दे होंदे आखने दी गल्ल निं चार पाने बास्तै असैं अम्बे दे बूह्टे लान्ने अम्ब गै त्रोड़ी त्रोड़ी सुट्टी ओड़दे अस आखने चलो अम्ब गै होन अपनै घरा दे ते चार गै पाच्चै ते आपैं बी खैह्गे शैल मसाले पाईयै ते लोकें गी बी बंडगे बेचगे एह् बी इक बिजनस होंदा जे चार पाह्गे ते बंडगे थोह्ड़ा थोह्ड़ा जां बेचगे देगे एह्दे बिच्चा बी असें थोह्ड़ी कमाई लब्भी जंदी ऐ चार पैसे नाह्ड़े चा बी लब्भी जा ते चलो नाह्ड़े चा बी खर्चा होई जंदा ते इन्नियां सब्जियां लाच्चै बी कियां लाच्चै साढ़ै बांदर बै बड़े नै असें बांदर शडदे गै निं हैन सब्जियां साढ़ियां इत्त असैं बड़ा मुशकल पौंदा ऐ